नया कपड़ा का दुकान खोले हैं यहाँ पर बढ़िया बढ़िया कपड़ा लाए हैं दिल्ली मुंबई कोलकाता बनारस से लाए हैं और सस्ता दर में कपड़ा मिलता है आप यहाँ से कपड़ा हमारे यहाँ से ले सकते हैं यहाँ पर हम बहुत भैरायटी भैरायटी का कपड़ा है बहुत अच्छे क्वालिटी का कपड़ा लाए हुए हैं सस्ता मिलता है वह जितना में देता होगा उस उसका मैं आधे आधे दाम में मैं दूँगा कपड़ा देखिए आईए अब देखिए बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का साड़ी ब्लाउज़ पीस सारा गमछा वगैरह लड़के लोग का भी सामान उमान लाए हुए हैं बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का है दिल्ली से लाए हुए हैं एक एक नया नया क्वालिटी सब आईए और देखिए और पसंद आए तो लीजिए दूसरे दुकान से लेते हैं तो हमारे दुकान पर भी आकर देखिए कभी लीजिए उससे हम सस्ता भाव में देंगे अच्छा क्वलिटी देंगे अच्छा तो मेरा दुकान हुआ बस सरकारी चौक पर मेरा दुकान है यहाँ पर आइएगा और देखिएगा और जो आप लोग का आदमी होगा लेने वाला उन लोग को भी लाईए बहुत सुविधा में यहाँ पर कपड़ा दिया जाता है नया नया नीति का कपड़ा है जो आपको लेना है उचित दर पर दिया जाता है आप कब आएँगे लेने के लिए क्या क्या लेना है आपको अच्छा और ठीक है वह तो हो जाएगा ठीक है आईए और देखिए और लीजिए बढ़िया है व्यवस्था एक पर एक फ्री भी यहाँ पर मिलता है तो आईए देखिए और ले लीजिए कपड़ा सब अब जींस वगैरह भी लड़के सबके लिए भी लाए हुए हैं यहाँ पर एक एक नया क्वालिटी का कपड़ा सब जेंट्स का और लेडीज का भी मिलता है ठीक है तो